सर साढ़े इत्थें चोरी होई गेदी ऐ ते में मौलवी आं ते केह् पनिशमेंट देई सकने आं अस अंजी केह् सज़ा देई सकने में सरजी हीरानगर दा बोला करना

सर ओह् केह् आक्खदे घर होई दी ही

आं जी पकड़ी लैदा सर सनाओ केह् करना चाहिदा दस्सो जां फिर अस अपने घर्म दे स्हाब कन्नै ते नेईं जां भी अस अपने धर्म दे स्हाब कन्नै चलगे हत्थ कट्टी दैचे ओह्दे ते केह् हून स्हानू कानून दे स्हाब कन्नै चलना पौग

ते जेह्ड़ा साढ़े धर्म दे अकार्डिंग ओह्दा केह् कीता जा चल दिक्खनै आं केह्ड़ी गल्ल भी अंजी चलो आने आं लाने आं ठीक